जब हम इसकुलमे पढ़ैत रहिए जब हम आठ किलासमे रहिए तऽ जब शनिश्चरके जब शानिके जब गीत होइ रहै सांस्कृतिक कार्यक्रम होइ रहै तऽ ओहिमे हमरा चुनल जाइ रहै गीत लए जेना सुआगत गान भेलै तऽ सुआगत गान हम गाबैत रहिए जेना सांस्कृतिक कार्यक्रम कोनो इसकुलमे से खबैर आबैत रहै कि आइ सांस्कृतिक कार्यक्रम हमर इसकुलमे हेतै ओहिमे सब से आगू हमरा सर राखैत रहै ताहि दुआरे कि हमरा नीक लागै रहै हमरा म्यूजिक से बहुत म्यूजिक से बहुत मतलब प्रसन्न हम रहैत रहिए हम जे इन्टरमे सब्जैक्ट जे लेलिए ओहो हमर म्यूजिके रहै ताहि दुआरे हमरा बचपन से आदत रहै म्यूजिक गाना गाबैके हमरा बहुत शौक जेना हमर इसकुलमे कोनो प्रोग्राम भेलै तऽ सुआगत गानमे सब से पहिने हम रहैत रहिए किए कि हम रहैत रहिए हमरा नीक लागैत रहै हमर जे सर मैडम जे दीदी जी छथिन इसकुलमे सब कहैत रहै कि हँ जे फलना छै ओ माला कुमारी बड्ड सुन्दर गीत गाबै छै सुआगत गान ओकरा बजाके लाबू कोन किलासमे छै कतऽ छै से बजाके लाबू तहन हम अपन जीवनमे हम गीत सब गाबैत रहिए इसकुलमे हमरा बड्ड नीक लागैत रहै गीत गाबैमे सांस्कृतिक कार्यक्रममे सुआगत गान जेना कोनो गीत भेलै प्रसन्न होइत रहै सर सब हमरा बहुत नीक कहैत रहै हँ ई बढ़िऑं गीत गाबै छै एकरा नीक लागै छै गीत म्यूजिक बहुत पसन्द छै